फूलक पौधा हम लगाबै छी आर लती मे लता जे लगाबै छी ओ सब्जी के जेना झींगा भेल कद्दू भेल अइ सबके लता लगाबै छियै जाहि सऽ कि ओ कम समयमे जे छै फल देबाक शुरू कए दै छै जाहि सऽ हमर सब्जीयो के काज भए जाइ छै पौधा के मामला मे फूल सबहक पौधा जेना अड़हुल भेल गुलदाबड़ी के पौधा भेल ई सब पौधा लगाबै छी लता मे एकटा अखन अपना सबके क्षेत्रमे बोधि के जेकरा बोरा सेहो कहल जाइ छै ओ बोरा के भी लता होइ छै जेकि बहुत कम समय मे फल दिअ लागै छै आ ओ फल जे छै सब्जी के रूप मे हमसब इस्तेमाल करै छी जाहि सऽ कि सब्जी भी भए जाइ छै आ पौधा से जे छै से हमरा सब के ऑक्सीजनो के प्राप्ति होइ छै